चिकन सागोती खतखतें मटण खतखतें सुंगटाचो हुमण बांगडाचे हुमण वालीची भाजी कुडकीची भाजी मुसलकाची भाजी घोसाळ्याची भाजी चिकन चिली चिकन सुका तिसऱ्याचें सुकें कालवारचें सुकें ताल्ल्याचें सुकें सुंगटांचें सांसाव आमाड्याचें चट्ण चट्णी दाळ हेते कितें गो

वायग्याची सागोती दुदयाची भाजी मोक काची घाटी मुगाची उसळ चण्याची उसळ चण्याचो रोस मुगाचो रोस मु मुसत्याचो रोस चवळेचो रोस चलये आखूराजचो रोस आवळ्याचो खतखतें बांगड्याचीच फ्राय इसणाची फ्राय कुल्ल्याचो मसाला शीत बांगड्याची उजीत मोती उडीद मोती बटाट भाजी मेची भाजी फुलावराची भाजी रसुली पालक पनीर पनवीर मसाला सऱ्या सुक्या सुंगटाची कडी बांगड्या सुक्या बांगड्याची किसूरमूर पापट कालवाची सिसूरमून आल्यारचो लोनचें लिंबूआचे लोनचें आंब्याचें लोनचें आम्याचें लोणचें बैलाचें तेराचें लोनचें पुलाव सुंगटाचो पुलाव रसादो बांगडो शिणाण्याचें रास मांणक्याची चिली तातियाची चिली